अपने मोबाइल के लिए हम एक ऑनलाइन से चार्जर मंगाए वह चार्जर जो एक हफ्ते चला एक हफ्ते के बाद जो है ब्लास्ट कर गया हम उस चार्जर को फिर कंप्लेंट किए वो दोबारा हमको ये बदल के दूसरा चार्जर दे दिया लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं चला लगभग वो भी एक डेढ़ हफ्ते में वो भी जो है चार्जर खराब हो गया तो ये ऑनलाइन वाला जो चार्जर था देखने में तो बाहर से बहुत ही खूबसूरत था लेकिन अंदर से वह कामिल नहीं था वह किसी काम का वह बेकार ही क बेकार ही हो गया फिर दोबारा हम कभी ऑनलाइन मंगाए नहीं